असां जे महाराष्ट्र में माण्हू केतिरा ई ॾिण मलाइनि था असां जे महराष्ट्र में म्युज़ियम पिणु आहिनि जींअ त अमरावती म्युज़ियम ॿाहिरनि शहरनि जा माण्हू जॾहिं हिते ईंदा आहिनि त उन्हनि ॾिणनि वारनि मां हिननि खे महाराष्ट्र जी इतिहास जी जाण पवंदी आहे